सोनभद्र जिले में जो कृषि की जाती है जो जिस चीज की उत्पादन की जाती वह सबसे उत्पादन में मुख्य रुप से सबसे ज़्यादा यहाँ पे फसल के रूप में सब्जी का उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ एक डैम है डेम से लोगों को सिंचाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और पानी भी ज़्यादा यहाँ ऊपर नहीं है पानी बहुत ही ज़्यादा नीचे मिल जाता है इसमें लोगों को सिंचाई करने की सिंचाई करने में बहुत ही असानी होती है तो उससे लोग खेती में जैसे हो गया के लोग कद्दू लगाते हैं खीरा लगाते हैं ककड़ी लगाते हैं बैगन लगाते हैं गोभी लगाते हैं लोग जिस सीजन में जो सब्जी होता है वो लोग यहाँ सब्जी का खेती करते है और यहाँ पे सब्जी का खेती इसलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ है तो यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं तो लोगों के लिए सब्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है कि वहाँ उतनी खपत वहाँ पे हो जाए सब्जी की खपत बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे मुख्य रूप से सब्जी ही ज़्यादा उगाए जाती है कभी अगर जहाँ पानी की अच्छी मात्रा है तो वहाँ पे धान की खेती भी हो जाती है और गेहूँ की भी खेती हो जाती है लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर सब्जी का ही उत्पादन यहाँ पे होता है